बीज रोपल जाइ छै ओहिमे खाद पानी देल जाइ छै अपना हाथसँ बीज रोपिकऽ खाद पानी दऽ कऽ समय समयपर ओकरा सिँचल जाइ छै आओर घेरा झिङ्गुली कदुआ ओहि सबके उगाओल जाइ छै लत्ती घेरा झिङ्गुली कदुआके लत्ती होइ छै से ओ समयपर फल लत्ती जे हइ से फरे छै तऽ घेरा झिङ्गुली सब्जीमे उपयोग कएल जाइ छै फूल सब जेना छै गेन्दाके फूल छै चमेलीके फूल भेलै चम्पा भेलै ओ अरहुल भेलै सबके पौधा जे छै से लगाओल जाइ छै ओहिमे गोबर जे छै से हमसब देहातमे रहै छिए आओर हमर सबके गाममे सुलभ छै खादसँ ज्यादा गोबर सुलभ हो जाइ छै कियाकि गाइ सब रखै छै हमरा सबके एहिठाम तऽ ओहिके गोबरसँ खादके रूपमे उपयोग कएल जाइ छै ओकरा पानी समय समयपर देल जाइ छै सूर्यके रोशनीके पूरा बेबस्था कएल जाइ छै कि ओहिठाम पौधामे सूर्यके रोशनी पूरा पड़ै आओर लत्तीके लेल सेहो झार लगाओल जाइ छै किछु किछुसँ जेना बाँस उस भेलै ओकरा फटकी लगाकऽ ताकि लटकिकऽ लत्ती पूरा झनखार रूपमे मतलब लतरै आओर ओकर बाद लतरि जाइके बादे ने ओ फल एकदम जगह मिलतै तब ने स्पेस फल देतै तऽ ओ लत्तीमे घेरा झिङ्गुली कदुआसब लटकिकऽ फरै छै तऽ ओकरा सिँचाइके व्यवस्था बीज रोपिकऽ सिँचाइके बेबस्था नीक कऽ कए उगाओल जाइ छै कदुआ झिङ्गुली घेरासब आओर फूलो पत्ती सब हइ ओकरो पेड़ पौधासब लगाओल जाइ छै छोट छोटसब ओहोमे फेर फूलो लगाबऽके लेल जड़िमेजे हइ हमसब गोबरके ज्यादा उपयोग करै छिए खादके रूपमे पानि देलहुँ गोबर देलहुँ समय समयपर ओकरा छटनी करैत रहलहुँ ताकि नीक पौधामे फूल उगै आओर फूलके पूजामे उपयोग कएल जाइ छै नीक हवा दै छै फूल जाहिसँ लगाबैसँ सुन्दरता भी बढ़ै छै लत्ती लगाबैसँ खाइलए मिलि जाइ छै लत्ती मतलब घेरा झिङ्गुली कदुआ सबके लत्ती लोक अपने हाथसँ दुरा दरवाजापर उगेलक तऽ ओसब खाइओमे सुलभ भऽ गेलै एकदम ताजा ताजा जखन खाउ तखने तोड़िकऽ अपन बनेलहुँ खइलहुँ नीक रहै छै बिना खाद पानीके बाजारके तऽ खाद पानीपर उगाएल जाइ छै लेकिन अपने हाथसँ जे बीज रोपिकऽ उगाएल जाइ छै तऽ ओसब एकदम नीक रहै छै देहाती रहै छै सुआदो बनल खाइ पिएमे दुरा दरवाजा भी नीक लागल देखैमे हरा हरा हवा मिलै छै हरियाली रहै छै दुरा दरवाजापर